हां भाई एह् जेह्ड़ी शिवरात्री औंदी ऐ शिवरात्री औंदी ऐ एह् बी खुशी कन्नै करने अस मंदरै गी जन्ने ते शिवें गी जल ढालने हां ते गल्ल ऐ दूई आई गेई अपना लोह्ड़ी एह् बी बड़ी खुशियें कन्नै मन्नाने अस पूरे परिवार बैठे दे होन्ने आं ते अग्ग बालनी ते फ्ही लोह्ड़ी गी अर्ग देना ते ओह्दे अग्ग बालियै नुआढ़े अग्गे चबक्खै फिरना गीत गाने लुड्डियां पानियां ते खुशियें कन्नै सारे जंदे ते फिरी इक बसाखी अस ओह् बी बड़ी धूम धाम कन्नै मन्नाने आं ते भांगड़े पान्ने आं ते सारे लोग जंदे न उत्थें भांगड़े पांदे न ते खुशियां मनांदे मेले लगदे ते मेले बिच्च खुशियां मनान्ने फिरी आई गेआ केह् नांऽ एह्दा बसंत पंचैमीं बसंत पंचैमीं बी अस बड़ी खुशियै कन्नै मनान्ने पीले कपड़े बनान्ने पीले चौल बनान्ने जेह्ड़ा भत्त बनान्ने अस ओह् पीला बनान्ने ते सारे जीव खंदे सारे भांगड़े मारदे ते खुशियें कन्नै खंदे पीले गै कपड़े पान्ने अस एह् जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े कपड़े होंदे एह् पीले गै पान्ने अस तूं जेह्ड़े एह् राम लीला जेह्ड़ी औंदिया न वाह् वाह् वाह् वाह् एह् इन्नियां सोह्नियां लगदियां न सुहामें सुहामें गीत चलदे न ते परमात्मा दी बी गल्ल बात चलदी ऐ ते उत्थें जाइयै अस बलगने होन्ने आं कि भई कुतै जे कुसलै औंदी राम लीला ते अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिक्खचै इन्ने इन्ने सोह्ने बच्चे बनियै औंदे न कोई सीता बनियै आवा दा कोई राम बनियै अवा दा कोई कोई बनियै अवा दा ते अस उ'नेंगी बी प्रणाम करने हां ते कन्नै इनेन्ने खुश होन्ने आं ते शिवजी मतलब मत्था टेकने आं अस ते अस इन्ने खुश होन्ने आं भाई शुकर ऐ एह् जेह्ड़ा प्रोग्राम ऐ जेह्ड़ा एह् चलदा गै रौह्ना चाहिदा डोगरे दे त्यहार चलदे गै रौह्ने चाहिदे ते गल्ल ऐ भाई दूई एह् जेह्ड़ी राम लीला च जेह्ड़े अस जेह्ड़े अस जन्ने आं बच्चे साढ़े त्यार होए दे होंदे ते अस उ'नेंगी दिक्खयै बड़े खुश होन्ने आं भई कोई चला दे ते हैन परमात्मा दा नांऽ ते चला दे न डोगरी दे सारे गै चला दे न पर डोगरें दी किश गल्ल गै बक्खरी ऐ तो जिन्ने त्यहार न साढ़े हैन खुशी कन्नै मना ने आं ते एह् साढ़े इत्थूं दे त्यहार न लोह्ड़ी हैं बसंत पंचैमी बसाखी ते शिवरात्री ते नरातरे एह् साढ़े इद्धरा दे डोगरे दे बड़े ओह् न प्यार मुहब्बत कन्नै लोग रौंह्दे न ते बड़ी खुशी लुड्डियां पाई पाई नचदे न ऐ बोलियां पाई पाई नचदे न ते एह् साढ़े जेह्ड़े न जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग न एह् उं'दी चली दी परंपरा खबरै कंदू दी चली दी ऐ कंदू दी नेईं ते अस इनेंगी दिक्खियै गै चले दे आं इस्सै परंपरा कन्नै गै चले दे न जेह्ड़ी उ'नें चलाई दी ऐ उसी गै मन्नने आं अस ते असें भाई बड़े बड़े मुर्तियां मार्तियां माता रानी दी बनाई दी उं'दी बी सेवा भाव करने सारें दी करने ते खुशियां मनान्ने अस साढ़े त्यहार औंदे ते अस बड़े खुशियां मनान्ने एह् साढ़े जेह्ड़े त्यहार न देआली औंदी ते भई ला वाह् वाह् वाह् ओह् ते साढ़े लेई बड़ी भारी डोगरें बास्तै ते भाई बड़ी ओह् होंदी सारे देश बास्तै गै होंदी पर वैसै डोगरे बड़े मनांदे न उसी हे नमें नमें कपड़े पान्ने मठाई लान्ने पूरे परिवार पटाके ठुआलदे भाई एड्डे एड्डे पटाके ठुआलदे बम्ब ठुआलदे डराई ओड़दे न भाई ते ओह् ओह् बी बड़ी खुशी कन्नै मनान्ने अस वाह् जी वाह् ओह् बड़ा भाई राम चंद्र जी साढ़े आए हे जंदू अस बड़े खुश होऐ भाई ओह् बड़ा साढ़ा मनान्ने आं ते बाकी साढ़े जेह्ड़े त्यहार न अस सारे गै डोगरे सारे गै शैल मनान्ने इसी ते एह् भाई एह् जेह्ड़ी बसाखी ऐ एह् बी बड़े भांगड़े बजदे न बड़े वाह् वाह एह् बी बड़े सोह्ने बजदे न बड़े खुश होन्ने अस हून अस सारे गै खुश ऐ